हेलौ औ

औ औ नोंथां नंगौ नोंथांलाय सोरथो औ औ औ औ औ सिनायबाय सिनायबाय ओमफाय मामोन औ औ ओरैनो फिसा बागान दं नोंथां ओहो दाथ' प्रदाकसन खालामगासिनो दं बागानआलाय फिसा कमलाबो साफाटखौ एसे एनै खागासिनो दं खानाया बोसोरथामसिम जाबाय एह मामोन नोंथां उम उम उम उम उम गायनो हाब्ला गाज्रि नङा नोंथां गायनो हाबाथ' नों मुलाम्फाया जोबोर बुरजा नङाबाबो सोलिनो हायो आरो नों बिघा थामसोनि बागान मोनसे थाब्ला मता मति मोजाङै सोलिलांनो हायो नोंथाङा मोजां थांखिखौनो लादों दे मोजांआनो जागोन उम उम उम होइट नै बिघाबाथ' नै बिघाबाथ' मोजांथार जागोन नोंथांना

फुलिआथ' नै दासान्दि औ औ नोंथाङा आंनिफ्रायबो लांनो हागोन दे आरो नङाब्ला आं जायनिफ्राय लाबोदोंमोन ना बा बिथांजोंबो जगाजग खालामोबाबो नोंथाङा मोजां फुलिखौनो मोनबोगोन अह बहाय जुदि नोंथाङा सय मास जाखानाय फुलिखौ लाबोयोब्ला माने दाइन रांसो गोग्लैगोन आरो जुदि ओरैनो मास मोननै मोनथामसोल' जानायखौ लाबोब्ला नोंथाङा एसे खमआवबो मोनबोगोन आरो खिन्थु थाब औ दा एसे जायगाखौ नायनानै नोंथाङा एसे देरखानाय फुलिखौ गायोब्ला मोजां जायो गेरेन्थि थायो आरो फुलिफ्रा थैनायनि सान्सआ खम जायो होमबा नोंथाङा बेखौनो खालामजायो औ औ बहाय दिसथेन्टखौथ' जोङो मिटारसे गाहामआवनो गायो मिटारसे गोजान गोजानआव बेखौ नायब्ला औ औ औ दे जागोन